हेलो जी क्या आप सब्ज़ी वाली दीदी बोल रही हैं जी बोलिए आपके यहाँ से सब्ज़ी खरीदनी थी एक एक किलो टमाटर और भटे खरीदने थे जी हमको भट्टे एक भरते वाले चाहिए थी और एक भरमा बनाने वाले चाहिए थे

जी छोटे वाले ही चाहिए थे और एक किलो चाहिए थे

अच्छा जी वह रेट कोई बात नहीं आप बस हमें एक किलो चाहिए है यह टमाटर चाहिए थे हमको जी कोई बात नहीं आप वह दे दीजिए हमें अच्छी क्वाॅलटी के टमाटर चाहिए है जी हमको एकदम अच्छे जी जी हमकोच लाल वाले चाहिए हैं थोड़े बड़े वाले चाहिए हैं जी जी एक किलो चाहिए है जी भटे की भरमा वाले पहुँचा दीजिएगा एक किलो पहुँचा दीजिएगा और चेक करके रख दीजिएगा मैम आपका एड्रेस बता दीजिएगा

जी हम आ जाएँगे आपके पास आप पैक करके रख दीजिए बस एड्रे जी बस थोड़ा टाइम लगेगा दस पंद्रह मिनिट में पहुँच जाऊँगी जी जी बिल्कुल जी